हेलो जी हाँ आपका वह यह आपका सैलून दुकान है अच्छा कहाँ पर है तो वहाँ पर थोड़ा सा बाल हेयर के और थोड़ा सा दाढ़ी है ना और थोड़ा करवाना था हाँ वह बिलीचिंग आर करवाएँगे और थोड़ा सा ऐसे मूँह पर वो दाग़ धब हाँ हम्म अच्छा तो इसका चार्ज कितना हो सकता बिलीचिंग का चार्ज कितना चल रहा अच्छा हज़ार बिलीचिंग अच्छा कराते हैं ना अच्छा जा हमें तो ऐसा लग रहा जी यह बिलीचिंग जा बिलीच तो सही है का बाल दाड़ी का कितना लग रहा इसमें अच्छा पाँच सौ लग रहा है तो कहाँ कौन सी जगह पर पड़ रही है आपकी दुकान हम तो यहाँ से आएँगे समस्तीपुर से आएँगे अच्छा से अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा चलिए सही है आते हैं फिर तो कितने बजे तक दुकान चालू रहती है हम ऐसे थोड़ा सा बिलीचिंग करवाते हैं और हम बिलीचिंग ऐसे करवाना ज़रूरी है हाँ उसका भी हेयर कटिंग करवा के और दाढ़ी दाढ़ी को है ना थोड़ा सेट करवाना हम्म हम्म हाँ तो इसमें से कुछ कमो बेशी देख लेते कुछ वैसे तो हाँ हाँ दाढ़ी भी करवा लेंगे ना अगर उसमें अगर बचत रहेगा ठीक है यहीं से है तो थोड़ा सा नॉर्मल करता वैसा नहीं है आपके बाद

कल आ रहा हूँ पिंक कलर चल जाएगा अच्छा हाँ हाँ उसमें सो क्या है उसमें यह सब बुलू कर दीजिएगा

तो इसमें से थोड़ा सा एक सौ बचत अच्छा रहेगा तब तो जो आप रेट बता रहें तो हमारे मिज़ाज से तो बचत से बाहर लग रहा हमें तो इसमें अगर कुछ परसेंट वग़ैरह है तो बताइए अच्छा

अच्छा चलिए ठीक है आते हैं जी यहीं मणिपुर से आएँगे हम ठीक है ठीक